हँ सर बोलिए सर हमरा इलाकामे अभी बहुत गरमी चलि रहल छै तऽ सोचैत छी पूछे ले जानकारी चाही जेना इलाकामे बारिश सब कहिया तक होयतै की संभावना छै होयतै कि नहि होयतै आओर सर हमरा एगो आओर एक सवाल पूछबाके छले जे अखन गहुँम दौनी सब चलि रहल छै तऽ ओहिके चलते वायु प्रदूषण बहुत छै तऽ एकरा मतलब हमरा आरके बगलके एगो जिला अछि दरभङ्गा जिला जे अहाँकेँ के सबसे अधिक प्रदूषण शहरमे गिनल जाइत अछि ओहिके कम करैके लेल हमरा सबके की

ठीक छै तऽ फेर आओर जानकारीके लेल हम बादमे अहाँकेँ कॉल करब ठीक प्रणाम सर